गाँवसँ हम सीतामढ़ी जिला जाइत छी कहियो नैहरोमे गेलहुँ तऽ चाहैत छी किछु लेबऽके रहल कपड़ा लत्ता किछु बच्चेके सामान तऽ गेलहुँ ओना नैहर अइ तऽ सालमे दू महिना पर होइया मन तऽ कहिओ चलि जाइत छियै आओर ओना तऽ नहि गेल पार लगैत छै बच्चा सभकेँ चलते मगर नैहरा अछि तऽ मम्मी सभ आएल तऽ कयलक फोन तऽ गेलहुँ हुनकासँ मिल जुलकर चलि एलहुँ